میں اپنے برتن دھونے کے لیے ویم بار صابن کا استعمال کرتی ہوں میرے برتنوں میں کبھی کبھی زیادہ چکنائی لگ جانے پر میں نیمبو اور صابن کا بھی استعمال کرتی ہوں جب میں میٹ وغیرہ بناتی ہوں تو میرے برتنوں میں زیادہ چکنائی لگ جاتی ہے جس کے لیے میں ویم بار صابن کا استعمال کر کے اور ویم بار صابن سے جونے کا پریوگ کر کے اس کو دھوتی ہوں اور ویم بار صابن برتنوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے بیسٹ ہے اور وہ ویم بار صابن سے اچھے سے دھل جاتا ہے تو میں اس لیے برتنوں کو دھونے کے لیے ویم بار صابن کا استعمال کرتی ہوں اور اس سے اچھے سے برتن صاف بھی ہو جاتے ہیں